मूं घणे नमूने जा सिका जमा किया आहिनि इहो मुंहिंजो शौक़ु आहे सोन जा चांदीअ जा तांबे जा हिकु पैसा ॿ पैसा टको पंज पैसा ॾह पैसा वीह पैसा चारि आना अठ आना रुपे नोट ॿीं जो नोट इहे मूंखे घणे नमूने जा आहिनि मूं वटि ऐं इहे ॾिसी करे मां ॾाढो ख़ुशि थींदो आहियां इहे मुंहिंजे लाइ ॾाढा क़ीमती आहिनि